मैंने दूसरा प्रॉडक्ट एक नायकोंन का कैमरा लिया हुआ था जिसका मॉडल नम्बर ज़ेड सिक्स नाइन था उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी थी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी पर उसका बैटरी में थोड़ा इशू था उसका बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा नहीं था जितना होना चाहिए और जितना कम्पनी बताती है दूसरी चीज़ उसके लेंस बहुत ज़्यादा ऑप्शन है लेंस ख़रीदने में और ड्रॉबैक उसमें यह था कि लेंस में थोड़ी सी नॉइज़ आता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर और उसका एक चीज़ अच्छी है कि उसका जो इस डिस्प्ले है वह टिल्टेबल है बट वह ला राइट टू लेफ्ट टिल्ट नहीं करता है तो वह एक थोड़ा सा ड्रॉबैक था अगर वह होता तो थोड़ा सा और बेहतर था एक और चीज़ है कि उसका जो व्यू फाइंडर है वह इलेक्ट्रॉनिक है तो वह बहुत हेल्प करता है आपको रियल टाइम इमेजेस लेने में और कैमरा सेटिंग्स में उसकी वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है वह फोर के सिस्टी एफ़ पी एस तक उसको कोड कर सकते हैं हम और उसमें और एक्सटर्नल मॉनिटर लगा कर वह बिरो और प्रोग्रेस भी हम सूट कर सकते हैं तो यह मेरे एक्सपीरियंसेस हैं